ऐसे बहोत सारे सांस्कृतिक त्यौहार और कार्यक्रम हैं जिन्हें हम मिल जुल कर मनाते हैं जैसे कि होली दसहरा दिवाली दुर्गा पूजा गणेश चौथ ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्यौहार हैं जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता दी जाती है और बहुत ही रीती रिवाज़ों के साथ इन्हें मनाया जाता है इन सभी दिनों में हम अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और फिर ही किसी अच्छे काम को आगे बढ़ाते हैं